جی ہاں فنون اور دستکاری کا کردار بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم اور ثقافتی ترقی میں بہت اہم ہے فنون اور دستکاری کی تعلیم سے بچوں اور نوجوانوں اپنی فکری صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں اپنی اخلاقیات و کردار کو بڑھاتے ہیں اور اپنے اندرموجودہ احساسات جذبات اور خوابوں کو اظہار کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اپنے خواب کی تعمیر کرتے ہیں اس کے علاوہ فنون اور دستکاری کی تعلیم سے فرد کی انسانیت تاریخ اور مختلف ثقافتوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے یہ انہیں یہ ان ہی منفرد انداز میں سوچنے اور دنیا کو نئی نظریں اور تجاویز پیش کرنے کی صلاحیت دیتا ہے دنیا کو ایک نئی فکری اور نئی سوچ پیش کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اتر پردیش میں بچوں اور نوجوانوں کو فنون اور دستکاری کی تعلیم کو فروغ دینے سے ان کی ثقافتی ترقی ممکن ہوتی ہے اور انہیں موجودہ سماجی اور معاشرت معاشری معاشرت کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے